جی ہاں میں اے آئی سے بہت واقف ہوں کیونکہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور اس کے بہت نقصان بھی ہے بہت فائدہ بھی ہے کیوں کہ اس میں ساؤنڈ ویڈیوز ٹریزس کرنے لگ گئے ہیں فوٹو فیچرس بھی ہمیں وہاں دکھ جاتے ہیں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس میں کیونکہ ایک اے آئی وہ ہے کہ جہاں لوگ برین بھی یوز نہیں کرتے لوگوں نے بہت ذہن چھوڑ دیا ہے ہے اے آئی کو ایک یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیوں یہ ٹیکنالوجی مشین ہے جہاں اے آئی نے بہت کہ بہوت کہ پروفیشنلس نکلوائے ہیں ایک یہ اے آئی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر ذہن پر چھوڑ دیا ہے اور اس کے بیچ جو ساؤنڈس وغیرہ فوٹو گراف بھی دکھائے جاتے ہیں اے آئی اور ان مشین سے اس ٹیکنالوجی مشین سے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ جیسے لوگوں کیا چاہتے ہیں پروفیشنل کے لیے وہ دکھایا گیا ہے اے آئی میں اور اے آئی ایک ایسی چیز ہے جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرا جاتا ہے اور وہاں یوز کرا جاتا ہے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہاں لوگوں نے ذہن چھوڑ دیا ہے